جی ہاں میں نے کچھ بار ایسے حالات کا سامنا کیا ہے جہاں مجھے اپنی ذات یا مذہب کی بنیاد پر الگ نظر سے دیکھا گیا ہے ایک بار جب میں دوسرے شہر میں تعلیم کے لیے گئی تو وہاں کے کچھ لوگ میرے لہجے اور لباس سے مجھے باہر کا سمجھ بیٹھے اور مجھ سے الگ سلوک کیا حالانکہ سب ایسے نہیں تھے بہت سے لوگ نہایت خوش اخلاق اور مددگار بھی تھے لیکن کچھ تعصب بھرے رویے نے مجھے محسوس کرائے کہ ہمارے سماج میں ابھی بھی برداشت اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے